कायद्याच्यो समस्या मागीर त्याच वांगडा जमनी बाबत किजिलां मागीर कुटुंबीक बाब येणावळ रिणां बाकीच्यो गोश्टी हे जें कायद्याक लागोन आसलेले जे कितें विशय घरांत घडटात ह्यो जर आमकां सोडोवच्यो जाल्यो जाल्यार आमी अशा खंयच्या तरी एका व्यक्ती कडेन वयता जेका ह्या गोश्टीची बरी जाणीव आसतली आमच्यांच घरान आमच्या घरांतलेंच एक वळखीचें आदोगाद आसा आदोगाद म्हणटगीर एक असो व्यक्ती जाता जेका सगळ्यो गोश्टी खबर आसता तेंणे न्यायालयान तेणें आमच्या कॉन्स्टिट्युशनाचो बऱ्या पैकी अभ्यास केल्लो आसता खंयच्याय गोश्टीक खंयचो कायदो लागता हो तेका खबर आसता खंयची गोश्ट कायद्यान बसता वा बसना हिवूय तेका खबर आसता सो ह्या गोश्टीचो ज्यो गोश्टी आमकां खबर ना आतां जमनी बाबतूच किजील घेतलें जाल्यार जमनी बाबत बाबा खंयचो कायदो लागतलो हांव त्या कायद्यान बसता कांय ना बाबा हांव चुकतां काय समोरचो व्यक्ती चुकता ही गोश्ट कळपाक जाय जाल्यार आमी त्या आदोगादाची सहायता घेता तो आदोगाद जो आसा तो जें सांगतलो तें खरें आतां सामकेंच जर कितें व्हडलें किजील जाता जाल्यार आमी कितें करता पंच सरपंच जे आसा जे आमकां रोखडेच एवेलेबल आसा आमी तेंचे कडेन वयतात ते येता ल्हान स्थराचेरूच ही गोश्ट बाबा मिटोवन जाता काय ना मिटतली कांय ना ही पयता समज ना जाल्यार मागीर तेजी पोलीस कंम्प्लेन जाता पोलिसाची कंम्प्लेन जातगीर मागीर केस म्हणून जाता आनी मागीर आमी आदोगादाची हेल्प घेता तेज्याच वांगडा समज जर आतां रिणां बिणां जर कितेंय घेतलेलीं आसा आनी तितूंतल्यान जर कितें त्रास जायता जाता जाल्यार आमी पयलीं गोश्ट म्हणजे वचोन आमी बँकेन त्या मॅनेजराक मेयटा तेज्या कडल्यान सगळी विचारपूस काडटा वा आमी कितें करूंक शकता कशे हे रिणां आपूण भरूंक शकता बाबा म्हाका मुदत हेजी कशी वाडोन गावतली हें विचारपाक जाय जाल्यार आमी ओबियिस्ली मॅनेजराक विचारता तेच्याच वांगडा जर आमच्या कौटुंबीक कितें जाल्लें आसा जाल्यार पयली गोश्ट म्हणजे जो वडीलधारो आसा तेजें मत विचारता तेजें मत कितें सांगता तेजें आयकल्लें समज तेजेर आमी बारकेली आमी सगलीं जाणां जर एग्री जायना जाल्यार त्या गोश्टी बाबत सुद्दां जो कोण बरो जाण जाणकार आसलेलो जो जाणकारी आसलेलो आसता तेका विचारप चार चौगां चें मत आयकप सगल्या घरांतल्या लोकांनी वांगडा बसून तो कौटुंबीक कितें प्रश्न आसा तो सोडोवप